असांजी राय अनुसार योग करण जी उमिरि पंजे साले खां पोइ आहे घटि में घटि चई पंजे साले खां पोइ तव्हां योग करे था सघो ऐं घटि उमिरि में योग करण सां जीअं जीअं उमिरि तव्हांजी वधंदी वञे ईअं ई तव्हांखे कुझु बि तकलीफ़ मथे में सूरु कुझु बि पेट जी तकलीफ़ हिप्सनि जी तकलीफ़ हथनि में पेरनि में कॾहिं बि सूरु न थिए ऐं कुझु बि तकलीफ़ वॾी तव्हांखे न थिए ऐं फ़ाइदा योग करण सां इलाही थींदा आहिनि जीअं त माइंड मॻज़ मथो फ्रेश रहे कॾहिं बि मथे में सूरु न पये पेट में पेट जी तकलीफ़ूं न थियनि कॿ्ॼयात न थिए एसीडिटी न थिए ईअं त इलाही फ़ाइदा आहिनि हथ में सूरु मथे में सूरु पेरनि में सूरु कमर में सूरु अहिड़ी त इलाही तकलीफ़ूं आहिनि हाणे कॾहिं बि तकलीफ़ न थिए जीअं जीअं तव्हां योग कंदा वञो नंढपण खां इएं ई तव्हांजी उमिरि बि वधंदी वञे ऐं कॾहिं बि तव्हांखे रोग न थिए तव्हां निरोगी रहो रह रहंदव